असांजो परिवार इलाही वॾो आहे हिनजे लाइ असांजी परिवार में हूअं त अलॻि अलॻि प्रकार जा कई व्यंजन ठाहींदा आहिनि जीअं असां संडे हूंदो आहे संडे जे ॾींहुं असांजे घर पाव भाजी इटली डोसो वड़ो मेंदू वड़ो संबोसो पाव पाव भाजी पोहा फ्रेंच फाइस फ्राइड राइज़ नूडल्स मंचुरियन अने इलाही टाइप जा अ व्यंजन ठाहींदा आहिनि अगरि मिठे में असांखे कुझु खाइणो हूंदो आहे त असां असां अ सीरो मालपूड़ो अने मिठी मिठी कोकी पचाईंदा आहियूं हिन कॾहिं लोलो असांखे वणंदो आहे त कॾहिं लोलो बि पचाईंदा आहियूं जीअं चेअरे में कुझु खाइणो हूंदो आहे त असां सूजी जो उपमो ठाहींदा आहियूं उपमा ठाहींदा आहियूं सूजी जो उपमा बि इलाही सुठो ठहींदो आहे सॼे घर में इलाही वणंदो आहे मुंहिंजे ॿारनि खे असां जेतिरो थी सघे ॿाहिरि जो जंक फूड अवॉइड कंदा आहियूं उन्हनि खे असां नूडल्स हीअ सभु नूडल्स फ्रेंच फाइज़ सभु घर में ठाहे करे इनिए खाराईंदा आहियूं जेतिरो थी सघे ने ॿाहिरि जो अवॉइड कंदा आहियूं असांजे मुंहिंजे ॿारनि खे वधारे नूडल्स फ्रेंच फ्राइज अ